ہلو مغل دربار سے بات ہو رہی ہے

جی جی جی پلیز اپنا نام بتائیں گے کیا کیا بتایا افضل حسین جی افضل صاحب ہم نے ایک گھنٹہ قبل کچھ کھانے کے آرڈر کئے تھے پلیز آپ اسے ملا لیں گے جی جی بالکل میں بتاتا ہوں ایک پلیٹ چکن چنگیزی بارہ پیس کباب ایک دال مکھنی ایک مٹن برہ ایک چکن بریانی اور بارہ بٹر روٹی کا آرڈر دیا تھا پلیز آپ اس میں ایک اضافہ کر دیں ایک آرڈر ایک پلیٹ سلاد بھی اس میں شامل کریں اور برائے مہربانی یہ آرڈر جلد از جلد روم نمبر ایک سو انتالیس گراؤنڈ فلور شاہین باغ ٹو پر بھیج دیں شکریہ